بہار میں کھیلوں کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے لیکن بد عنوانی منشیات کا استعمال اور نظم و ضبط کی خلاف ورزیاں چیلنج بن کر سامنے آتی ہے ان مسائل سے نپٹنے کے لیے ضابطہ اخلاق بنائے گئے ہیں کھلاڑیوں کو رولز کے مطابق کھیلنے کی تربیت دی جاتی ہے کوچز اور کپتان کھلاڑیوں کو اصولوں کی پاسداری کا درس دیتے ہیں کھلاڑیوں کی تربیتی کیمپوں میں اخلاقی تربیت بھی شامل کی جاتی ہے اینٹی ڈاپنگ ایجنسی منشیات کے استعمال پر نظر رکھتی ہے ہر کھلاڑی کا تبھی ٹیشٹ اور اخلاقی رویہ کے جانچ ضروری سمجھی جاتی ہے کس شکایت پر تحقیقاتی کومیٹی کروائی کرتی ہے خلاف ورزی پر معطلی یا بین کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوچز اور منتظمین کو بھی جوابدہ بنایا جاتا ہے اسکول و کالج سطح پر ایمان داری اور دیانت داری کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے عوامی سطح پر بیداری مہم بھی چلائی جاتی ہے کھلاڑیوں کو اپنے ٹیم اور کپتان کے ساتھ تعاون کرنا سکھایا جاتا ہے ایماندار اور اصولوں پر چلنے والے کھلاڑیوں کی مثالیں دی جاتی ہے اسی طرح بہار میں کھیلوں کو صاف منصافانہ اور مثالی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے